हैलो जय झूलेलाल हांजी हुकुम कयो मज़े मजे में वेठा आहियूं ॿुधायो

हुकुम कयो

हीअ मुंहिंजो नंबर कंहिं ॾिनो आहे तव्हांखे कैलाश ॾिनो अथव हा हा हा कैलाश हा हा हा हा हा हुकुर चओ चओ

हा त तव्हां तव्हां किथे किथे लथल आहियो किथे जी लथा आहियो होटल में हा त मां कहिड़ी होटल आहे बॉम्बे होटल हा त मां तव्हांखे नाश्तो मंझंदि जी रोटी वग़ैरह चओ त मां हो सभु बंदोबस्तु करे ॾियाव नाश्ते में असां नाश्ते में तव्हांखे कोकी दालि पकवान ऐं मालपूआ सिंधी आइटम सभु मिलंदा गुजराती आइटम में खपे त खमण ॾियाव तव्हांखे हा खांडवी ॾियाव हीअ ॿ टे आइटम त थिया आहिनि नाश्तो तव्हांजो थी वेंदो हा ऐंं मंझंदि जो तव्हांखे खपे त तव्हांखे मां बिहन जी भाॼी ॾियाव पुलाव ॾियाव साई भाॼी ॾियाव ऐं उनखां सवाइ वड़ी जेकी हूंदी आहिनि वड़ी कढ़ी चांवर ॾियाव वड़ियुनि जी भाॼी ॾियाव त तव्हां मूंखे सिलैक्ट करे ॿुधायो त मां उन हिसाब सां तव्हांखे ॿुधाया

हा थेपला ठही वेंदा थेपला ठही वेंदा तव्हांखे उहे आइटम मां नाश्ते में ॾिया थो ऐं मंझंदि जो तव्हां मंझंदि जो तव्हां कढ़ी चांवर रखो छो जो सिंधीयुनि जा कढ़ी चांवर ॾाढा फेमस आहिनि ऐं असां ख़ासि हो त सुठा ई ठाहींदा आहियूं असांजा फेमस आहिनि ॾाढा कढ़ी चांवर हा उहो बि तव्हांखे मिली वेंदो गुजराती आइटम बि मिली वेंदो हा हा त तव्हां मूंखे बसि ॿुधायो घणनि माण्हुनि जो आहे त मां तव्हांखे ठीकु

असां थी सघे थो पोइ करे वठंदासीं ऐं कुझु चार्ज वग़ैरह असां सुठी तरह तव्हांखे कंप्लीट करे ॾींदासीं चार्ज वग़ैरह पोइ नॉमिनल जीअं हूंदी असां तव्हांजो लगाए ॾींदासीं हा त मां तव्हांखे हिनमें ऑनलाइन पे कंदव अ पेमेंट या कैश पेमेंट कंदो ॿुधाइजो त मां तव्हांखे कढी करे अ मोकिलियाव थो हा मां क त तव्हांखे डिस्काउंट बि करे ॾींदोमाव हुनमें डिस्काउंट कंदुसि तॾहिं सिंधी भावर आहियो त मां तव्हांखे डिस्काउंट बि कंदे ॾींदुसि ठीकु आहे ठीकु आहे चलो ठीकु जय झूलेलाल